हेलो हेलो पूर्वी मैम जी आपको तो पता ही होगा कि अपनी सैटरडे को वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है हाँ भाई अभी यूनिट टेस्ट हुए हैं बच्चों के तो पता नहीं लेकिन इस बार रिजल्ट तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे हाँ लेकिन हाँ लेकिन प्रिंसिपल और टीचर्स मतलब प्रिंसपल और पैरेंट्स तो अपन को ही देंगे अब वो तो फिर अपन को देखना पड़ेगा कि क्या कर रहें क्या नहीं और उनको आगे फाइनल इग्ज़ैम्स के लिए भी तैयार करना पड़ेगा हाँ वो तो है अपन ने तो बहुत लिनिएन्ट लिया है बट देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं और आपकी प्रिंसिपल सर से बात हुई थी अच्छा और बाक़ी क्लासेस का क्या है अच्छा और बाक़ी बाक़ी क्लासेस में क्या चल रहा है ठीक है तो कोई नहीं अपन क्या हुआ अच्छा चलो यही अच्छा है कि अपना तो एट लिस्ट कोर्स हो गया है तो एक वो नहीं रहेगा कि अपन ने तो अपना करवा दिया और बाक़ी फिर बच्चे देख लें हम अपना वही ना ठीक है मैम फिर करते हैं ना बाद में बात ठीक है बाय